हैलो नमस्ते भैया आप समर्थन समिति से बोल रहे हैं अरे भैया हम ग्राम टिकरिया की रागिनी बोल रहे हैं ठीक ठाक अब क्या करें चल रही है चला रहे हैं अरे बड़ी समस्या हमारे यहाँ वो सरकार की योजना आई थी ना नल जल योजना पता नहीं कौन अच्छा तो चल रहा था सब कुछ उखाड़ के ले गए नल न टंकी बची नल बचा है पानी की तो इतनी समस्या हो गई कि क्या बताएं ऊपर से वो हैंडपंप भी सूख गया है अभी चल ही रहा था तो पन्द्रह बीस दिन से तो और बहुत ही परेशान हैं जी जी जी हाँ करवाई दो भैया बहुत ही मेहरबानी जी जी जी हमका

जी जी

जी जी हम तो रिपोर्ट भी रिपोर्ट भी लिखवाए थे पर पुलिस तो कछु कर ही नहीं रही है जी जी जी ठीक है ठीक है ठीक है तो सब बढ़िया है बस वही है कि डैम का काम लग जाता तो एक और समस्या दूर दूर हो जाती जो पास ही में हमारा जी हाँ हाँ

ठीक है तो हम कल ही प्रयास करते हैं कि हो जाए तो आपके पास भिजवा देंगे फिर प्रस्ताव ठीक है ठीक ठीक है ठीक ठीक है ठीक है बस करवा ही दो भैया बहुत ही मेहरबानी ठीक है ठीक है भैया धन्यवाद भै